देखियौ फोटो घिचलासँ मतलब कोइ खराब नहि होइ छै किएक तऽ आजकल आइकाल्हि जे होइ हइ ने ई फोटो भी घिचय हइ आदमी कोइ काला रहल कोइ गोर रहल तऽ काला आदमीके भी गोर बना सकय हइ मतलब उज्जर बना सकय हइ ई भेलै फोटो घिचलाके काम जनलियै आओर आइकाल्हि तऽ देखियौ फोटो घिचइ हइ यूटुबपर डालै हइ फेसबुकपर डालै हइ इंस्टाग्रामपर डालै हइ ई सबसँ की होइ हइ ई सबसँ अपनाके वीडियो बनबय हइ कोइ कोइ आदमी मतलब अलग अलग स्टाइलसँ फोटो घिचाके डालय हइ जाहिसँ लाइक सब्सक्राइब शेयर कोमेन्ट ई सब आबय हइ तऽ ई सबसँ अपनाके कथी होइ छै पता छै ई सबसँ अपनाके पैसा अबय छै ई सब करलासँ अच्छा होइ छै शादी विवाहमे देखियौ कैमरा लअके जाइ छै ठीक ने कैमरा लअके जाइ छै तऽ उ तऽ कोनो फ्रीमे नहि जाइ छै उ पैसा लै छै जेहन केमरा होइ छै ओइसन पैसा लै छै उ आओर बस ओकरा कोन काम रहय छै उ तऽ सिर्फ अपन फोटो घिचलक आओर वीडियो बनेलक वहाँ एडिटिंग कयलक एडिट कयलक जे अदमी काला छै ओकरा उज्जर बना देलक रङ्ग ईसब करिके आओर फोटो देलक तऽ ई सबमे जादा खर्चा नहि लागय छै लेकिन आओर जेकर कैमरा जे रहय छै तऽ उ तऽ पैसा लेबे करय हइ ई भेलै फोटो फोटो घिचलाके काम भेलै फोटो घिचेलासँ देखियौ फोटो घिचेलासँ मतलब जे काला आदमी छै उ उ व्हाइट बना देलक आओर व्हाइट आदमीके कु हँसीके चलते ब्लैक बना देलक ई सब कयलक फोटो कैमरामे कैमरा कैमरा देखियौ सओखके भी अपना रखय हइ अदमी सओखसँ हम फलना जगह जेबय घुमय लए चिलना जगह जेबय घुमय लए तऽ अपन फोटो घिचब पर्सनल कैमरा रखलक आओर कोइ कोइ अदमीके रहल जेना शादी बिवाह मुण्डन संस्कार आदि काममे ईसब कैमराके उपयोग कयल गेल ई सब कैमरा देखियौ ई सब कैमरा जे होइ छै खाली शौकके लिए भी नहि रखय हइ ई सबसँ वीडियो बनोलक आओर आइकाल्हि नहि देखय छियै फेसबुकपर मारि वीडियो रहय छै इन्स्टापर भी वीडियो रहय छै आदमी वीडियो बनाबय हइ एते वीडियो बनबय हय एते वीडियो बनबय हइ से की कहियै ईसब कथीके लिए करय छै ई सबसँ ओकरा वीडियो बनाके तऽ डालि देलक अपनाके जे लाइक करय छै ने लाइक सब्स्क्राइब ई सब जे करय छियै ई सबसँ अपना आरके प्रॉफिट नहि भेल ई तऽ भए गेल उ अपनाके तऽ खाली देख लेली ओकर वीडियो देख लेली आओर अभी देखली आओर एकटा आओर देख लेब आओर हटा देली लेकिन जेते अपनाके ओकर वीडियो देखय छियै ने ई सबसँ ओकरा पैसा उपर होइ छै आओर ई सबसँ मतलब इंस्टा फेसबुक युट्युब जे भी स्नैप चैट ईसब पर जे अदमी वीडियो डालय छै ने ओकरा पैसा भेल तऽ ईसब अपनाके भी कऽ सकय छियै जनलियै अपनाके फालतुके मोबाइलमे लागल रहय छियै इहो काम करबय तऽ अपना आरके पैसा होत पैसाके लिए देखियौ पैसा सबसँ बड़ा चीज हइ पैसाके लिए कुछ भी करबय लेकिन मोबाइल भी रहबे करय हइ अपना आरके साथ सब किछु रहबे करत तऽ किएक नहि ई काम करि सकय छियै अपना आरके भी ई कऽ सकय छियै ने तऽ इएहे लए फालतूके यूज नहि करू अहाँ वीडियोए बनाके डालबय दस गो डालबय ठीक हइ अगर वायरल हो गेलय तब ठीक हइ वायरलमे पैसा भी जादा मिलत ने इएह लए अपनाके फोटो जे डालबय अच्छा अच्छा स्टाइलिश डालबय जाहिसँ कोइ भी देखय तऽ लाइक करय अच्छा अच्छा तीर्थस्थल आरके भी फोटो डालि देबै तऽ कोइ लाइक करतै तऽ उ सब पैसा अपनाके एतय एकाउण्टपर आबय हइ जनलियै तऽ फोटो भी घिचेलासँ फेसबुकपर डाललासँ यूट्यूबपर डाललासँ आइकाल्हि नहि देखय छियै यूट्यूबपर मारि वीडियो डाललक सब कोइ बहुत वीडियो डालके आओर छोड़ि देलक यूट्यूबपर फेसबुकपर उ यूट्यूबपर फेसबुकपर इन्स्टापर बहुत किछुपर छोड़य हइ ई सबसँ ओकराके पैसा उपर होइ हइ तब ने उ सब डालय हइ नहि तऽ फालतूके के डालने घुरय हइ इएह लए अपना आरके अपना आर भी कऽ सकय छियै ई काम ई काम करय लए से पैसा अपना आरके हो जायत जनलियै तऽ अपनाके मोबाइल लअके जते देखियौ उहो सब तऽ मोबाइलेसँ ने बनबय होतय या कैमरासँ अपनाके पास कैमरा आर उपलब्ध नहि हइ तऽ की हो गेलय मोबाइल हइ ने मोबाइलसँ भी बना सकय छियै दस आदमी पॉँच आदमीके ग्रुप बना लू नहि होइ हइ तऽ उ उहे ग्रुपके साथ बना बना कऽ डालबय तऽ ओइसँ पैसा भी अपना आरके होत आओर मतलब वायरल भी हो जेबय तऽ वायरल होलासँ भी अच्छा काम होत